आं जर'खायै फुजानि समाव फालिनाय मा हारिमुवारि हुदाफोरा आंनाव दङ बे हुदाफोरा जाबाय फुजानि समाव आङो बायदि रोखोमनि खेला गेलेनो आङो मोजां मोनो मोजां ड्रेस आं गाननो मोजां मोनो खेला दाउनि खेला दावदैनि खेला थाव साबोन बायदि सिजोननि खेला हांसोनि खेला बोरमानि खेला बायदि हारिमुवारि गेलेनाय बे आयदाफोराव आंहा जोबोर मोजां मोननाय मोनसे हुदा दङ फुजा सफैयोब्ला आं बेफोरखौ मावाब्ला आरो गेलेयाब्ला आं थानो हाया आरो मोजां दिनै बर'नि नायजाब थुनफावथाय बेफोरखौ आं नायनो मोजां मोनो गेलेनानै आङो गोसोआव रंजानाय मोनो आरो आं फुजानि समाव लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनाय आंहा हुदाफोर दङ लोगोफोरजों बेरायनानै रंजानाय हुदा दङ